एक हजार दोनशे पन्नास पांच हजार पाचशें पंचावन एक लाख वीस हजार स लाख पंचेचाळीस हजार दोनशे णव लाख णव्वद हजार णवशे णव्याण्णव